हिकु दफ़े जी ॻाल्हि आहे त हिकु माई हिकु गांव में पंहिंजे धीअ सां गॾु रहंदी हुई उन जो खीर जो घंधो हुओ हुन जो नेमु हूंदो हुओ त हूअ हिकु नांग खे रोज़ु खीर मिठो करे पीआरींदी हुई ऐं हूअ उन नांग खे पुटु करे सम्झंदी हुई जंहिंजो नालो गोगल हुओ हूअ खीर थधो करे घिंड वॼाईंदी हुई त नांग सम्झी वेंदो हुओ ऐं अची खीर पी वेंदो हुओ हिकु ॾींहुं माईअ खे कंहिं कम सां शहर वञिणो हुओ हुन पंहिंजी धीउ खे चयो त मां वञा थी तूं खीर थधो करे घिंड वॼाइजे त नांगरो पी वेंदो हूअ ॿार अङण में रांदि खेॾण लॻी रांदि खेॾंदे खेॾंदे हुन जो घिंड ते हथु लॻी वियो ऐं हुन खे नांग खे लॻो त मूंखे खीर जो सॾु आहियो आहे नांगु जीअं खीर पीअण आहियो त उन जो पुछ सड़ी पियो हुन खे ॾाढो ग़ुसो लॻो ऐं हुन चयो त हाणे मां हिन जे घोट खे ॾंगीदुसि थोरनि ई ॾींहनि खां पोइ छोकिरी जी शादी थी हुई छोकिरी पंहिंजे घोट सां गॾु चोपड़ रांदि खेॾण लॻी खेॾंदे खेॾंदे हिन पंहिंजे घोट खे चयो त मूं खटियो पर उन जे घोट चयो त न मूं खटियो ईअं कंदे हुन चयो त मूंखे पंहिंजे भाउ गोगल वीर जी क़समु आहे अॼु मूं खटियो आहे हू मूखां रुसी वियो आहे हाणे कॾहिं ईंदो जो मूंखे मिलंदो इहे सभु ॻाल्हियूं नांगु ॿुधी वरितियूं जेको हुननि जे पलंग हेठां वेठो हुओ हुन खे हाणे सम्झ आई त मुंहिंजी भेण वेचारीअ जो कोई ॾोह न हुओ हुन मूंखे गर्मु खीर पीआरण न थिए चाहियो पर रांदि जे जोश में हुई ऐं ख़ुशि थी करे नौ लखो हार थी हुन जे घोट जे ॻले में पहिजी वियो जीअं गोगल भॻवानु हुन जी रक्षा कई तीअं असां सभिनी ते बि दया करे